सावगारि लानो थाखाय जोङो जोंनि खाथिनि एसे रिलेकसिं जायगाफ्राव थाङो मोजां मोनो धिरबिल जेसेकि बिदिफ्राव ओमफ्राय जेराव अबाव माबा सरलपारायावबो जोङो थांनो मोजां मोनो सावगारि लानो थाखाय सिनारिनि थाखाय मोजां आरो थान्दाबो आमफ्राय आं गोसो जानाय जायगा जेराव सावगारि लानो बे जाहैबाय हिल स्टेशन्स जेरावहाय बर्फ दङ जेराव हजो आरो हाजो वादिया हि वादिया आमफ्राय मोनसे स्विटजारलेण्ड बेयाव बेराद गोसो दं थांनो बावहाय थांनानै फ'ट लानो थान्दा नुहुरखायो जायगाखौनो जेराव सावगारिआ मोजांबो ओंखारगोन आरो ओरैनो सावगारिफोरखौ आं बिबारफोरनि लानो मोजां मोनो आं बिबारफोरखौ बिराद मोजां मोनो जेरावनो सिनारि मोजां बिबार मोजां बिफां थायो आं बावनो आं सावगारि लायो ओरैनो